जियां रियासी हून ग्रांऽ पैह्लें मतलब कि पैह्लें सड़कां बी निं ऐ हियां ग्राएं ना लोकें मतलब कि पैदल पैदल जंदे हे स्कूल पैदल जाना कोई सड़का निं ऐ हियां कोई कुछ निं इ'यां मतलब कि सवेरे निकलना उ'नें ते स्कूल च इक दो क्लास होई बी गेदी होंदी ही पिर जाइयै जाइयै पुज्जदे हे बच्चे बड़े दूर दूर स्कूल होंदे हे होर पैदल जांदे हे ते हून ते खैर थोह्ड़ी सड़कां बी बनी आई दियां न तं गड्डी हून घर तक पुज्जी बी जंदी ऐ पैह्लें कोई गड्डियां निं ऐ हियां ते पैदल गै जाना ना लाईट होंदा ही ना किश पढ़ना बी बच्चें बड़े मुश्कल होंदे हा कोई दिये जलाए दे कुछ मोमबत्तियां लाइयै पढ़दे हे अस ते पैह्ले जेह्ड़े पैह्ले आह्ले दिन मुश्कल आह्ले दिक्खे दे न ते हून खैर लाईट शाईट जंदी ऐ हून बी लेकिन पैह्लें कोला फिर थोह्ड़ी ठीक ऐ लाईट हून मतलब कि पानी शानी बी मतलब कि ठीक ही ऐ ऐसा कुछ निं ऐ ते बिजली दी बड़ी समस्या ऐ मतलब कि गर्मी उप्परों इन्नी ते लाईट चौबी घैंटे जा दी हालांकि अजें लाईट इद्धर सारी सलाल टैम दा गै इद्धर जदा गै त्यार होआ दी ऐ सारी बिजली ते लेकिन फिर बी रियासी आह्लें गी बिजली निं थ्होआ दी ऐ बड़ी प्राब्लम ऐ बिजली दी इत्थें ते स्कूल बी काफी दूर दूर न इद्धर कालेज बी दूर न बच्चें गी जाने आस्तै बड़ी दिक्कत होई जंदी ऐ जेह्ड़ी मतलब गड्डियां होंदियां हां ओह् ओह् बी टैम सिर गड्डी जंदी कोई इक अद्धी गड्डी निकली बी जंदी ही ते मतलब कि मुश्कल होई जंदा हा हून हून खरै दूई गड्डी बी ऐ असेंगी थ्होंदी बी ऐ ते कि'यां पुज्जचै स्कूल ते पैदल गै चलना शुरू करी ओड़ना असें पैदल गै जंदे हे फिर कोई रस्ते च गड्डी लब्भी जा ते उद्धरा चढ़ी जादा ओह्दे उप्पर ते बस होर ते खैर कुछ निं ऐ इन्ना